हलो नमस्ते मैम क्या चाहिए आपको हमारे यहाँ तरह तरह कौन सा पौधा चहिए आपको हमारे यहाँ तरह तरह के पौधे हैं आम के हैं अमरूद के हैं और अच्छा तो आप बताइए कौन सा लेंगी पहले ये बताइए ना आप कौन सा चाहिए आपको तभी तो हम पैसे लगाएंगे उसके ये ये एक एक चाहिए या फिर मतलब दो पीस तीन पीस दस पीस कितने चाहिए दस दस आपको पड़ेंगे आम का पड़ेगा आपको एक पौधा सौ रुपए का तो आपको दस नहीं नहीं कम नहीं होगा आप आप अभी और बता रहे ना फिर आप बताना हम जोड़ गाड़ के फिर आपको बताएंगे कितने और कौन सा बताई थी मैम पाँच पाँच हाँ हाँ एक एक करके बताइए हम भूल जाते हैं हाँ गेंदा का ग़ुलाब का आपको डेढ़ सौ का पड़ जाएगा एक गेंदा का गेंदा का चाहिए उसका पड़ जाएगा यही यही पड़ जाई दो दो दौ रुपए का पड़ जाएगा मैम और हाँ सूर्यमुखी का उसका सौ रुपए का पड़ जाएगा दस चाहिए ना दस दस चाहिए ना अच्छा हाँ उसका भी आपको पड़ जाएगा पचास रुपए का लगा देंगे आपके लिए आपके लिए इतने का लगा दिया क्योंकि इतने पौधे खरीद रहे हैं ना तो आपके लिए इतना पचास वैसे तो हम सौ रुपए में लगाते लेकिन आपको प पचास रुपए का डिस्काउंट दे दिया अच्छा अच्छा आप आप अपनी जगह बता सकते कहाँ पे लेंगे फिर हम आपको बता देंगे वैसे लगाना वहाँ पार्क में मतलब घर गार्डन है घर के आगे पीछे और किस साइड में कैसा क्या है अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तो आप आप जो आम का लेंगे ना और और कौन सा बताए गेंदा हाँ हाँ थोड़ी नुकी का तो महंगा पड़ेगा अरे कम कहाँ जा जानती हो कितनी महंगाई चल रही है कहाँ दूर से लाते हैं औ तुम मेहनत हमारी बताओ अरे अरे मैम मैम तो हम भी दो पैसे के लिए ही बैठे हैं हाँ हैं ना हम भी दो पैसे के लिए चार पैसों के लिए बैठे हैं अच्छा चलो ठीक है मैडम आपको लगा दिया ठीक है नमस्ते मैडम